السلام علیکم جی میری بات ہو رہی ہے ارشاد صاحب سے جی مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آپ بہت اچھے ڈانسر ہیں مجھے بھی ڈانسنگ کا بہت شوق ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈانسر بنوں لیکن میں اندر جس علاقے میں رہتا ہوں وہ سے وہاں سکھانے والا کوئی ایسا ڈانسر نہیں ہے جو مجھے اچھا ڈانسنگ سکھا سکے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ڈانسنگ سیکھوں پر مجھے پتا نہیں ہے آپ رہتے کہاں ہیں اس لیے مجھے آپ آپ کا پتہ چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں مجھے ڈانسنگ سیکھنا ہے مجھے کہاں آنا پڑے گا مدھوبنی جو بہار میں پڑتا ہے نا

سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ ڈانسنگ کرتے ہیں آپ کی ڈانسنگ ایکسپریئنس کتنے سال ہوگی ہے ہاں ہم نے ڈانسنگ کیا ہے آپ سر تو آپ ڈانسنگ سکھاتے ہوں گے تو آپ کے آس پاس تو بہت سارے اسٹوڈینٹ ہوں گے جو ڈانسنگ سیکھتے ہوں گے جی جی جی چلتا ہے جی مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں ایک ڈانسر بنوں لیکن آپ جیسا ڈانسر مجھے اب جا کر کے ملا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی ڈانسنگ سیکھوں کیونکہ آپ نے بہت سارے ایوارڈ بھی جیت رکھے اور بہت سارے دیسوں میں پرفارام بھی کیا ہے تو مجھے گرو ہوگا آپ سے ڈانسنگ سیکھنے میں تو میں ٹائم نکال کر دیکھتا ہوں کہ میں مدھوبنی کا وہ آ سکتا ہوں اور میں آؤں گا اور میں سیکھوں گا ڈانسنگ آپ سے تاکہ میں بھی آپ کی طرح فیمس ہو پاؤں جی جی پھر ملتے ہیں ہم آتے ہیں مدھوبنی سر